राजनीती दल हिकु अहिड़ो ॿधी वारो आहे जो कहिड़े देश लाइ उमेदवार कराइणा आहिनि कहिड़ी पार्टी जा माण्हू राजनीती जे बारे में हिकु जहिड़ा सोच रखींदा आहिनि दल जे बिना तव्हांजी कहिड़ी हालति हूंदी अगरि दल न हुजे त उमेदवारु आज़ाद ऐं ॿी पार्टीअ हूंदी त हिन में केर बि बदिलाउ जे बारे में माण्हुनि सां मतदान जो वादो करण लाइ उन हालति में कोन हूंदो राजिनितिक दल के जो बि लोकतांत्रिक लाइ आहे ऐं मतदान जी हिक ॿिए जे पुठियां में सभिनीनि खां वॾी रोल अदा निभाइनि था ऐं लोकतांत्रिक व्यवस्था में घटि मां घटि ॿ पार्टियुनि खे मतदान में मौलत हुजिणी खपिजे